हलो हा केर जय झूलेलाल ॿुधाए ॿुधायो मांखे एक्चुअल में हिकु कमु हुओ तव्हां खां हा हिकु मुंहिंजो हा छात्रा वासि आहे सक्चल हा हा छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि ॿिन्हिनि जो हा त मूंखे हिकु हफ़्ते जे अंदरि अंदरि सौ बिस्तरा खपनि चादरियूं रजायूं वियाणा त हा मां तव्हांजो कमु इहो ऑनलाइन ते नंबर खयो हा हा जेके रा राजस्थानी रजायूं थी थियनि न उहे थोड़ियूं हलकियूं बि थियनि ऐं रखनि करण में आसानी बि थी थिए पेई त मां चवां थी की सौ जीअं रजायूं हुजनि राजस्थानी वारियूं हा ऐं सौ गदेला हुजनि

न इअं मध्य प्रदेश में हेॾी थधु न थींदी आहे हा लेकिनि हा दिल्लीअ वांगुरु न थींदी आहे लेकिनि हा थधु थींदी आहे त राजस्थानी रजायूं हली वे हा हा हा हा थधु आहे हा हा हा हा हा ठीकु आहे त तव्हांजा इहे त कीअं इहे पोइ अघु अघु कीअं हा सौ रजायूं सौ गद्दा सौ वियाणा सौ वियाणा सौ चादरूं चादरियूं मुंहिंजियूं सौ जी जॻह ॿ सौ कंजो छो की अछियूं थी थी वञनि न त उहो वरी हटाइण करण में आसानी थी वेंदी हा अच्छा पोइ तव्हां इअं कयो तव्हां मुंहिंजे हिन नंबर ते न पंहिंजा रेट मोकिले छॾो त पोइ मां ॾिसी करे तव्हांखे ऐं तव्हां कुझु असांखे घटि बि अघु कयो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं जय